जिसलै साढ़े घर कोई गेस्ट आं जिसलै साढ़े घर कोई गेस्ट आंदा अस सारांं सारां हा पैह्लें उ'नेंगी पानी दिन्ने पीने गी फिर ओहदे बाद कोल्ड ड्रिंक ड्राई फ्रूट्स ड्राई फ्रूट्स बिस्किट मिक्चर बगैरा फिर उंदे ताहीं खाने ताहीं जि'यां रायता होइया स्पेशल डिश जि'यां स्पेशल चीजां लैआने आं रायता पनीर राजमांह् राजमांह् ओह्दे बाद च ओह्दे बाद च कुछ कुछ मिट्ठी मिट्ठी जि'यां खीर हू'न इद्धरा कुछ बी आईस क्रीम मिठाई बगैरा दिन्ने